मैंने आपकी दुकान से कुछ दस दिन पहले एक पेन ख़रीदा था जो की देखने में बहुत ही अच्छा था और लिखते समय भी बहुत ही अच्छी तरह से लिख रहा था उससे लिखावट में बहुत ही अच्छा सुधार मिल रहा था और मेरी जो लिखावट है बहुत ही अच्छी बन रही थी